पहिरियों असांजे घर में माइयूं हथनि सां मिर्च ॿाहिरां वठी ईंदी हुयूं सुकाईंदी हुयूं सोईंदी हुयूं पोइ घर में ई सिलबटे ते पीसिजंदी हुयूं मिर्च पर अॼकल्ह हाणे माइयूं ॿाहिरा बाज़ारि मां तयार मिर्च वठी ता अचनि तयारु पैकेट अची विया आहिनि मार्केट में तयारु मिर्च खाइनि था पिया घर में ऐं थोरी माइयूं अञा जेकी ॿुढुयूं पंहिंजियूं बचियूं आइन त उहे मिर्चनि खे वठी थी अचनि ऐं ॿाहिरा ऐं पिसाइनि थी पियूं ऐं खाइनि थी पियूं पोइ उन्हनि मिर्चनि खे सॼो सालु साचण लाइ कोड़ो तेलु ॾेई रखंदियूं आहिनि ऐं मिर्चनि खे सुठी तरह ठाहे रखंदियूं आहिनि